हाँ हैलो बोल रहे थे यही कि बेगूसराय में जो है पिछले दस साल और पाँच साल के अंतराल में हम लोगों के पास परिवेश में इस तरह का व्यवस्था क्या है चलो आगे

जिले में जो है सड़क व्यवस्था बढ़िया होने से लोगों को क्या फायदा है मूलतः ग्रामीण लोगों के ग्राम में जो रह ग्राम में जो रहते हैं उनका विकास किस लिये हुआ है ये सड़क बनने से बेगूसराय में रोड नहीं थी आज होने के साथ साथ जो है रोड पर चलने वाली गाड़ीयों की गति भी तीव्र हो गई है दुर्घटना ऐसी है मतलब बढ़ रही है के घट रही है यही मत मतलब थोड़ा सा संविधान में ऐसा नियम बनना चाहिये सर नहीं संविधान में ऐसा नियम बनना चाहिये कि अठारह वर्ष से कर्म आयु के बच्चे को जो है वाहन चलाने पर प्रतिबंध होना चाहिये अगर कोई बच्चा ऐसा देखा जाता है जिनके गार्जियन को छः महिना तक कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना होना चाहिये बस जिला जो है मतलब रोड के विकास होने से काफी सीमित होने चला है और हम सब काफी खुशहाल हैं आपको बधाई देते हैं और साथ में हमारे जिला अधिकार और जिला का विकास हो जय हिन्द